ہیلو السلام علیکم جی بڑھیاں اپنا بتائیے جی جی جی اس میں کیا لینا ہے ہاں ہاں سپول جلع ہاں وہی امرود کا چاہیے امردو کا چاہیے جامن کا چاہیے آم کا چاہیے یہ سب کا چاہیے جی جی سپول ڈسٹرک سے بات کر رہے ہیں

فروٹ سب فریس چاہیے دو دو سو پیر چاہیے دو سو جی جی روڈ کے سائد میں لگانا ہے جی وہی آم جامن کیلا مجھے پچاس پچاس پیس چاہیے

جی جی کہاں پہ آنا ہوگا

جی ٹھیک ہے سر تو سپول آئیں گے تو آپ کو کال کریں گے

ایک دو دن میں آپ کو بتا دیں گے جی جی آئیں گے تو کال کریں گے

جی جی جی